ओ महादेव जगत गुरु ज्ञानी प्रथम प्रणाम करै छी हे विपति के आहाँ दिलमे धरै छी मन्दिर तक पहुँचै छी हे ओ महादेव जगत गुरु ज्ञानी प्रथम प्रणाम करै छी हे प्रथम प्रणाम करै छी हो गुरुवर प्रथम प्रणाम करै छी है ओ महादेव जगत गुरु ज्ञानी प्रथम प्रणाम करै छी हे ई गीतके मतलब भेले कि हो महादेव तू तऽ जगतके गुरु छह सबसँ जादा ज्ञानी छह अहाँके हम सबसँ पहिले प्रणाम करै छियै आओर जे भी विपत्ति छियै हमर जे भी दुःख छै सभ हम अपन मोनमे रखै छी आओर अहाँके मन्दिर तक हम पहुँचै छी सएह कहे छै ओ महादेव जगत गुरु ज्ञानी प्रथम प्रणाम करै छी हे विपतिके आहाँ दिलमे रखै छी मन्दिर तक पहुँचै छी हे मन्दिर तक पहुँचै छी ओ गुरुवर मन्दिर तक पहुँचै छी हे